जि'यां कि मेरी फैवरट जेह्ड़ी गेम ऐ

ओह् ऐ तुसें सुने दा होना ओह्दा नाम ऐ पबजी जेह्ड़ी इक इंडोर गेम ऐ अंदर बैठने आह्ली खेलने आह्ली गेम ऐ ओह् ओह्दा स्हेई नेम ऐ प्लेयर अननाउन बेटल ग्राउंड भारत

ते में जिसी पिछले कोई तिन्न चार साल दा खेला दा एह् गेम ऐ जेह्ड़ी भारत बिच्च बड़ी चला दी ऐ गेम जेह्ड़ी बच्चा बच्चा ते जवान केह् बच्चे केह् सारे गै खेलदे पसंद करदे न इसी गेमां गी एह् गेम इक ऐसी गेम ऐ कि तुसेंगी तुस एह्दे बिच्च कल्ले बी खेढी सकनें तुस एह्दे बिच्च अपने दोस्तें कन्नै बी खेली सकने दोस्तें कन्नै दोस्त बिच्च नेईं होन अपने दोस्त किट्ठे करी होई जंदे सारे गै जेह्दे अस एह्दे बिच्च चार बंदे जेह्ड़े जोड़ी सकने आं अस चार बंदे जोड़ियै जां त्रै जां दो जिन्ने बी तुस चाहो उन्ने बंदे जोड़ियै तुस खेली सकने ते कन्नै एह्दे कन्नै इक फायदा ऐ है कि अस इस गेमा गी जिसलै इकले बी खेलचै ते असें गी इ'यां बी बड़े बाह्रा दे बंदे बी जेह्ड़े अननाउन बंदे होंदे जेह्ड़े जि'नेंगी अस जानने नेईं होन्ने ओह् बी असेंगी बिच्च केईं बारी लब्भी जंदे न ते एह् गेम अज्जकल ते बड़ी चला दी ऐ सारे गै खेला दे हैन इस गेमा गी

एह्दे कन्नै एह् होंदा कि कन्नै टाइम बंदे दा इक जेह्ड़ा मतलब कि बंदे उप्पर टाइम बंदे दा निकली जंदा इक बंदे दा समें जेह्ड़ा ओह् निकली जंदा मजे कन्नै बोर आह्ली कोई गेम हैनी ऐ एह् बंदे गी थोह्ड़ा ठीक बी ऐ नेईं बी ऐ ऐ जहां तक मिगी लगदा कि एह् गेम जेह्ड़ी ऐ एह्दे कन्नै अस मजे कन्नै अपना समें कड्ढी सकने न ते एह् जेह्ड़ी गेम ऐ मिगी बडी पसंद ऐ क्योंकि इसी में अराम कन्नै बैठियै कुतै बी खेली सकनां नेटवर्क आह्ली जगह जित्थें टावर असेंगी थ्होई लब्भी जान कन्नै एह् गेम ऐ जेह्ड़ी ओह् नेटवर्क नेट कन्नै चलदी ऐ ओह् इसी अस नेटवर्क आह्ली जगह् इंटरनेट कन्नै अस कुतै बी असेंगी इंटरनेट लब्भै अस कुतै बी इसी खेली सकने आं मजे कन्नै बेठियै लैटियै खड़ोइयै अस कुतै बी इसी खेली सकने न असेंगी कुतै बाह्र जाने दी बी लोड़ नेईं ऐ घर बैठियै बी खेली सकनें बाह्र बी खेली सकने बट ज्यादा अच्छा शैल जेह्ड़ा कम्फाटेबल लगदा असेंगी ओह् घर बैठियै खेली सकने अस ते मेरे दोस्त बी मेरे दोस्त बी एह् गेम खेलदे न इस गेम दा इक होर बी फायदा ऐ बड़े सारे अनजान लोक बी असें गी एह्दे बिच्च लभदे न ते साढ़े दोस्त बनदे न अस उं'दे कन्नै गल्ल बी करी सकने न जान पहचान बढ़ान्ने होन्ने ओह्दे बिच्च साढ़ी गल्ल बात बी होई जंदी ऐ ते जान पहचान बी बढ़ी जंदी ऐ कोई बंदा दूर दूर दा बी गेम खेलदा दूर दूर दी कोई ढाई ढाई सौ किलो मीटर चार चार सौ किलो मीटर ज्हार ज्हार किलो मीटर भारत दे कोने कोने दे बंदे खेलदे न जेह्दे कन्नै अस अननाउन बंदे जि'नेंगी अस जानने नेईं होन्ने उं'दे कन्नै अस गल्लां करने होन्ने न ते उं'दे कन्नै अस जान पहचान बढ़ान्ने होन्ने ओह् साढ़े इस गेम दा इक एह् फायदा ऐ कि जिनेंगी अस जान नेईं होन्ने पहचानने होन्ने बाह्रा दे लोक न जेह्ड़े साढ़े कन्नै जिसलै गेम खेलदे न ते ओह् साढ़े जेल्लै दोस्त बनी जंदे फिर दोस्ती बढ़ांदे ते ओह् अपने कल्चर दे बारे च सनांदे असेंगी अपने उद्धर दे बारे च सनांदे जेह्ड़ा असेंगी इ यां मुश्कल ही पता चलदा क्योंकि लोक जेह्ड़े दोस्त होंदे न जेह्ड़े बड़ा कुछ सखांदे बी हैन हून इस इक एह् बी फायदा ऐ कि असेंगी गेमां बिच्चा बड़ा किश ओह् बी लब्भा दे न दोस्त असेंगी किश किश सना दे न ते एह् गेम आक्खने दा मतलब ऐ कि एह् गेम असें अपने दोस्तें कन्नै खेलनी होऐ ते असेंगी बड़ा मजा आंदा साढ़ा समें बड़ी अच्छी तरह निकली जंदा ते इक साढ़ा एह् ऐ कि इस गेम च कोई टाइम बी बड़ी जल्दी निकलदा कन्नै ते पता नेईं चलदा पता नेईं चलदा किल्लै निकली गे दो तिन्न घैंटे मजे कन्नै बंदा कड्ढी लैंदा ते में जहां तक लगदा कि मिगी एह् गेम बहुत अच्छी लगदी ऐ पर लेकिन कुछ लोक इस गेमा गी बड़ा गै ज्यादा खेलदे न ते ओह्दे अपने मतलब कि कन्ट्रोल गै नेईं करी सकदे फिर खेलना ओह् ते फिर ओह्दा साइड इफेक्ट बी बड़ा होंदा गल्त प्रभाव पैंदा अपने उप्पर

इक एह् डिसअडवेन्टेज ऐ ओह्दी बाकी ऐ गेम बहुत अच्छी ऐ एह् बड़ा अच्छा असेंगी मजा दिंदी ऐ टाइम बड़े तरीके कन्नै निकलदा बाकी अगर स्हेई तरीके कन्नै एह् गेम चलै ते बंदे गी बहुत सुविधा ऐ मतलब कि बड़ी अच्छी तरह कन्नै अस टाइम स्पैंड करी सकने टाइम समें कड्ढी सकने अस एह् नुहाड़े एह् गेम ऐ ते इसी में तां करियै लाइक करना होन्नां